अरे भईया मिलन टेलर वाले हरी चंद जी बोल रहे हैं क्या अरे भईया मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे पास दो सौ लड़के हैं उनके लिए ड्रेस चाहिए पंद्रह अगस्त जो आ रहा है उनके लिए ड्रेस की आवश्यकता है तो कृपया बताएं क्या रेट होगी क्या व्यवस्था होगी पूरी डिटेल समझाएं हमें मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहन नगर हिंडौन सिटी से बोल रहा हूँ मेरे पास बच्चे जो हैं दो सौ ढाई सौ के लमसम हैं उनके लिए ड्रेस की आवश्यकता है और मिलन टेलर मास्टर जी आप बताएं क्या रेट है क्या नहीं है मुझे पूरी डिटेल बताएं आप आपको स्कूल आना पड़ेगा टेलर साहब देखो कपड़े की व्यवस्था तो आपसे अगर यहाँ हो जाए तो बड़ी ही अच्छी बात होगी हाँ तो कितना पड़ जाएगा बताओ बारह सौ रुपए तो बहुत महंगा पड़ेगा भाई हमने अभी जो है अर्चना ट्रेलर वाले से पूछा था तो वो तो एक हजार रूपए में पोटरेज बता रहा था एक हजार रूपए बता रहा था वो तो सर रेमंड का कपड़ा था वो सिलाई कैसी होगी उसमें सिलाई जो है उसको भी उसको भी बताएं आप सिलाई के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त बताएं देखो आज तारीख हो गई आठ अगस्त और हमको चाहिए पंद्रह अगस्त को देखो ऐसा करो आप और टेलर लगा लो ऐसी कोई विशेष बात नही है और दो चार जैसे आपके पास चार हैं तो आप आठ कर दो भाई संपर्क तो क्या है कि अब आपने एक हिसाब बताया था बारह सौ का अभी तो मिलन वाले ने बताया था एक हजार का तो का कंफ्यूजन चल रहा था दिमाग में थोड़ा मतभेद चल रहा था तो इस लिए आपको टेलीफोन किया देखो हमारा स्कूल चालू सात बजे होता है लेकिन आप जो है नौ बजे के लमसम आ जाओ हाँ मैं वहीं मिलूंगा मैं नेस ओके आप आ जाओ ठीक है